हाइक खामानिनि थाखाय मा बाहागोनि अरन बाहागोया आंनि थाखाय साबसिन मानोना अरन बाहागोआव हाइक खालामनो थाखाय गोरलै जायो हाजोआव सान हाबनायफोरनि थाखाय आं बिखौनो मोजां मोनोदि जेब्ला साना हाबलाङो अब्ला हाजोखौ जोबोद मोजां नुहुरो आरो जेब्ला साना हाबहां जायो अब्ला सानखौबो जों जारांरां नायनो समायना नुहुरो बेनिखायनो आङो जेब्ला हाजोआव सान हाबनाय जायो अब्ला आं नायनो जोबोद मोजां मोनो